हाँ हम ने बहुत सारे पेड़ पौधे उगाए हैं जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले मैंने तुलसी का पेड़ लगाया वो बहुत अच्छा पेड़ लगा हमारे आँगन में भी है पेड़ मैं उस में पूजा भी करती हूँ सांज बत्ती भी देती हूँ छत्त पर भी पेड़ लगाई हूँ उस में से मैं तोड़ तोड़ कर मतलब काढ़ा बनाती हूँ साँज को साँज सब को पिलाती हूँ खांसी में भी काम आता है और चेहरे पर कोई दाग़ धब्बा हो तो उसको हाथ पर मल लीजिए और उसका जो रस होता है उसको अपने चेहरे पर लगा लीजिए तो चेहरे में चमकदार आ जाता है और दाग़ भी धब्बा हट जाता है और मैंने मनी प्लांट भी लगाया है तो उस में भी देखिए मैंने छोटा सा पेड़ लगाया था अपने घर के सामने में साइड में और वो धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया है कि अपने में वो जैसे घर का डिजाइन सो बन गया है अभी फिर ये फिर ये आगे में जो घर का आगे में जो घर के सामने होता है ना दीवार सब उस सब पर वह टंगा हुआ है अच्छा लगता है वो बहुत देखने में भी और मैंने गेंदा का फूल भी लगाया है अभी तो उस पर फूल भी आ रहा है बहुत अच्छे से फूल आता है बहुत गेंद पीला है समतुला टाइप पर और उसका मै उसको तोड़ के मैं पूजा भी करती हूँ बहुत अच्छा सा पेड़ हो गया है पेड़ लगाने में कोई झंझट भी नहीं है कोई दिक्कत भी नहीं है बस आराम से माटी में डाल दीजिए और उसको समय समय पर पानी दीजिए थोड़ा वो कीटनाशक दवा दे दीजिए कि जैसे उस में कोई कीड़ा कीटनाशु सब ना लगे और ख़राब भी ना हो पेड़ फूल सभी अच्छा मिलते हैं और मैंने मनी प्लांट का भी पेड़ लगाया और गेंदा का फूल लगाया तुलसी पत्ता भी लगाया और मैंने अलो वेरा का भी पेड़ लगाया आज मैंने अलो वेरा का पेड़ क़रीब छः महीने पहले लगाया था अभी तो बहुत बड़ा पेड़ हो गया है अच्छा हो गया है बहुत घनघार भी हो गया है एक छोटा सा लगाया था एक पत्ती और वो देखिए अभी मैंने बाल्टी में लगाया हुआ था अभी पूरा बाल्टी हो गया है अब मैं उस में से तोड़ के अपने चेहरे पर लगाती हूँ ग्लो करता है अपने बालों में भी लगाती हूँ वो भी भी सेलिंग करता है अच्छा रहता है हम लोग लगाए हैं आपने घर में देखा भी है बहुत अच्छा लगता है धन्यवाद